अच्छा जियां के तुसें मिगी पुच्छेआ कि साढ़ा रोजगार बगैरा च रियासी बिच्च ऐ ते ओह् कि'यां चलदी ऐ में तुसेंगी सनाना चाह्न्ना के अगर साढ़े डिस्ट्रिक्ट रियासी दी गल्ल कीती जा ते साढ़े इत्थें लोकें गी अवजार इक ते टूरिजम उप्प्परा बी ऐ जियां कि यात्रा बगैरा जेह्ड़ी अगर कटरा बिच्च आंदी ऐ ते ओह् उत्थें बी जंदी ऐ ते साढ़ा अगर गुजारा इत्थे चला दा ते टूरिजम दी बजह कन्नै बी थोह्ड़ा बहुता चला दा ते ओह्दी बाद गल्ल एह् ऐ कि जियां कि अगर दिक्खेआ जा ते साढ़े इत्थे इंडस्ट्रियां बड़ी घट्ट ऐ डिस्ट्रिक्ट रियासी च मतलब दिक्खेआ जा ते जम्मू बगैरा ते अगर उधमपुर दिक्खेआ जा ते बड़ी उत्थे इंडस्ट्री न ते अच्छा ऐ कि अगर मतलब इद्धर नेईं ऐ ते ओह्दे बाद अगर दिक्खेआ जा ते बहुत अच्छा प्लांट इत्थे लग्गे दा एन एच पी सी दा जेहदे बिच्चा पूरी मतलब बिजली जेह्ड़ी ऐ सारी मतलब इत्थूं दा होआ दी ऐ उत्पादन होआ दी ऐ इत्थें डैम ऐ इक सलाल डैम ते ओह् बी बड़ा अच्छा ऐ ते हून जियां तुसें पता होना के हून गै कोई साल पैह्लें गै इत्थे लिथियम दा बी उत्पादन होएआ ते एह् बी बड़ी अच्छी गल्ल ऐ के इत्थूं दा लिथियम बी निकलेआ ते लिथियम दी बजह कन्नै अस साढ़ा मतलब डिस्ट्रिक्ट रियासी दा नांऽ बड़ा अग्गें होएआ क्योंकि दिक्खेआ जा ते पैह्लें कोई ऐसी जगह होंदी ही जित्थे दा बाहरा दा एह् लिथियम थ्होंदा हा ते हून ते साढ़े इक रियासी बिच्च एह् थ्होएआ बड़ी अच्छी गल्ल ऐ कि रियासी बिच्च बी एह् नेहियां चीजां आवा दियां क्योंकि अगर इक होर दिक्खेआ जा चीजां ते केह् नांऽ उं'दा जेह्ड़े साढ़े प्हाड़ न अगर एहदी खोज कीती जा ते बड़ा अच्छी चीजां इत्थे मिली सकदियां न जियां कि तुस लिथियम थ्होए दा ओह्दे बाद कोई जियां कोई मतलब हून चंद लोक कैंहदे न कि भाई हून पराने बजुर्ग आखदे ना कि इत्थें बी पानियै बिच्च बड़ा खजाना ऐ लेकिन एह् ऐ कि पानियै गी थोह्ड़ा हारा आखदे न पराने बजुर्ग आखदे कि भाई थोह्ड़ा हून पानी गी बचाइयै गै रक्खो क्योंकि अगर साढ़ी मतलब इत्थूं दी अगर ब्यूटी ऐ ते प्हाड़ियें दी बजह कन्नै खासियत ऐ ते साढ़े अल्ल कटरा दी गल्ल कीती जा ते कटरा बिच्च केह् होंदा के ना ज्यादा ठंड ऐ ते ना ज्यादा गर्मी ऐ ते एह् बड़ी अच्छी जगह् ऐ बड़ी अच्छी गल्ल ऐ